मां हिकु ॾींहुं ऑनलाइन ते हिकु हैंडबैग घुरायो उन हैंडबैग जो कलर इलाही सुठो हुओ अने हैंडबैग जो डिज़ाइन बि सुठो हुओ त उहो मूंखे इलाही व हैंडबैग वो इलाही वणियो त मां उहो घर घुरायो घर घुराए मूंखे उहो हैंडबैग पोइ कोन पसंदि आहियो कोन कयो उहो ऑनलाइन जहिड़ो ॾिसण में हुओ अहिड़ो उहो सच में कोन हुओ ऑनलाइन मां मां शॉपिंग करे उन में मां हैंडबैग वरितो पर हो हैंडबैग इलाही ख़राबु निकितो पियो त उहो मूंखे पोइ कोन वणियो